आजकल जो बीमारी फैल रही है इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है

इतना बीमार हुआ कि बुखार आते आते उसको ये समझ लीजिए की उसको वो बेहोश हो गया लोग दौड़े हम लोग भी दौड़े सब परेशान हुए और ले जा करके उसको वहाँ माने दिखाया एक सस्ती हास्पिटल है मश्सी शहर में तो वहाँ मैं जब गया तो देखा तो डॉक्टर साहब से हमारी परिचय थी तो उन्होंने कहा की अरे भाई क्या होवा तो उन्होंने बताया की अभी बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है वो उन्होंने देखा कहें परेशान होने की जरूरत नहीं है इसको ज्यादा तेज बुखार हो गया हमने कहा इसका रीजन क्या है साहब कैसे हुआ कहें हो जाता है ये मौसम बदल रहा है मौसम की बहुत बड़ी ये चीज चल रही है और इस मौसम में अनेक बीमारियाँ भी फैल रही हैं जैसे और बीमारी फैलने का कारण ये है कि बरसात से ले करके जो बरसात में कीटाणु आते रहते हैं वो बदलाव में वो सब धीरे धीरे वे प्रभावित करते हैं वातावरण को प्रभावित करते हैं तो ऐसी दशा में ये सब चीज होता रहता है घबराने की कोई बात नहीं है आराम हो जाएगा तो डाक्टर साहब ने देखा और ये पानी का जो ठण्डे पानी का थोड़ा सा लेप करवाया और पूरे शरीर पर औ कराने के बाद हमने देखा की कुछ देर के बाद उनकी जो स्थिति रही बच्चे की धीरे धीरे नार्मल हुई और नार्मल होने के बाद उन्होंने दवा लिखा एंटीबाइटिक दवा लिखा चूँकि बुखार उसको शायद कई दिन से हो रहा था इसलिए ऐसा प्रभावित हुआ वो तो जब देखा की एंटीबाइटिक दवा जो उन्होंने लगाया इंजेक्सन भी लगाया और दवाईयाँ दी चूँकि वो बच्चा था अभी मात्र चार साल का तो उसको धीरे धीरे मैं एक घंटा रहा और वहाँ धीरे धीरे बुखार उतरने लगा उतरा जरूर लेकिन लेके आए बड़ी खुशी हुई अब चलता रहा काम जब काम चलता रहा तो इधर बीच में फिर उसको बुखार आ गया हमने फ़िर ले जा कर दिखाया तो जब दिखाया तो कहें कि ये ठीक हो जाएगा इस तरीके से दौड़ते दर से दूसरे यहाँ के आ डाक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा चूँकि यहाँ से थोड़ा सा विश्वास कम हुआ तो उनके यहाँ एक हमारे यहाँ बिंद जी हैं उनको दिखाया तो बिंद जी ने भी ओ नार्मल ही दवाई वो भी चलाने कहे थोड़ा समय लगेगा ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं है और बात यहाँ तक हुई कि वो बच्चा एकदम बिल्कुल अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है तो साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मौसम चल रहा है मौसम में अधिकांश बीमारियाँ चलती हैं अब आई जो आँख उठ आती है आँख में जलन होती है पानी गिरता है ये भी एक मौसम का ही असर है और कोई दूसरा असर थोड़ी है औउ ये मौसम जो चलता रहता है इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप आँख को थोड़ा सा न चश्मे से धूप वाले चश्मे से ढक के रखें सुरक्षित रखें और उसको पानी से गर्म पानी से हल्का सा धोने से ये आँखें जो है ये सही हो जाती हैं आजकल तो ऐसी सी दवाई आई हैं एंटीबाइटिक दे आँख आ आईज ड्रॉप में कि उससे भी डालने से ढेर बहुत से ज्यादा फायदा होता है चुकीं आँख एक बहुत नाजुक चीज है और नाजुकता में आप जानते हैं जो नाजुक चीज होती है उससे बड़ा कष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में आँख की भी बीमारी इस तरीके से चलती है अभी आप देख रहे हैं इस समय जो है ये कोल्ड कालरा कोल्ड कालरा तो अभी ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन अभी हमने देखा है एक दो लड़कियों को मैंने देखा कि उसका भी कोल्ड कालरा हो गया है उसको भी औओर बड़ा परेशान रहा वो भी तो अभी पानी वानी चढ़ाने से अब चूकीं ये मौसम वो भी ठीक हो गया मौसम की वजह से ही सब चीज हो रहा है और इसमें कोई वैसी बात नहीं है चूंकि इसमें सावधानी ही बचाव है और जबतक आप सावधानी नहीं रखोगे तो ये बचाव नहीं हो पाएगा ये सुबह शाम बच्चों को स्वच्छ रखना उनको साफ सुथरे रखना गंदे स्थाने पर न जाने देना और जो घर के आरी बगल जितने जिससे गड्ढे हैं कहीं पानी रुकता है कहीं चीज होता है तो मच्छर उच्छ्ड़ ज्यादा प्रभावित करते हैं तो इसको भी हमें आपको जो है समाप्त करने के लिए वहाँ उसको गड्ढे को ये समतल कर देना चाहिए वहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए तो ये एक सबसे बड़ा बचाव का कारण ये भी है अनेक बीमारी बचाता है इस तरीके से और हमने देखा है बहुत से हमारे इतने भाई लोग इतना बीमार हो जाते हैं कि अ हर अर्न लोग से वो ग्रसित हो जाते हैं उनका भी ये चाहें बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहें बच्चा हो हर आदमी प्रभावित होता है तो ऐसी दशा में सबको ये सुझाव उसके माध्यम से बात माननी चाहिए और करनी चाहिए आगे मैं आपको बताऊँ कि एक बार मैं जा रहा था रास्ते में ही एक बच्चा जो है वो भी पढ़ने जा रहा था पढ़ते ने में और रास्ते में वो गिर पड़ा तो लोगों ने उसको उठाया तो लेकिन वो वो भी बेहोशी का हालत में वो भी था तो उसको भी बुखार ही था अंत में पता चला कि उसको भी बुखार हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया और धूप बहुत ज्यादा थी उसको भी असर कर गया तो ये भी बचाव जिसे बच्चो को आप भेजते हो कहीं भेजते हो तो अकेले न भेजें निगरानी में भेजें और देखते रहें कि बच्चा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है आजकल अन्य घटनाएँ भी हो रही हैं और ये सब चीज चलता रहता है तो ये सब चीज चलने के साथ साथ जो है अब हम इसमें आए बहुत परिवर्तन तो नहीं कर सकते लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं देखभाल और जो भी हम लोग कर सकते हैं पूरे परिवार से या अपने लोगों से तो उसको कर सकते हैं और यही एक माध्यम है जो काम करने का तो बच्चों का सबसे बड़ा ये बचाव यही है और आगे अब चूँकि ये मौसम है इसका गर्मी का मौसम आ रहा है पतझड़ का मौशम है ये तो जब ये मौसम बदलेगा तो ये रुख फिर बदलेगा फिर बीमारियों का ये जाल बिछेगा तो इसमें सावधानी बहुत जरुरी है